हेलो ये तार बिजली का तार के कैसे मीटर है नहीं नहीं बीस रूपये नही लेंगे इतना महंगा तार नहीं नहीं बीस रूपये नहीं नहीं नहीं इतना नहीं होता है दस रूपये मीटर दीजिएगा तो बोलिए नहीं नहीं नहीं घाटा नहीं लगेगा बल्ब व्ल्ब सब लेंगे इलेक्ट्रिक का जितना सामान है वो सब भी लेंगे

नहीं नहीं बीस बीस नहीं चलेगा कम कर के थोड़ा बोलिए दस रूपये दीजिएगा तो आप बताइए कितना रुपये आप बेचिएगा अपना दाम बताइए आप नहीं नहीं इसमें इतना महंगा नहीं थोड़ा सस्ता करिए ना कुछ दाम वाम कम कर के सब सामान लेंगे ना नहीं नहीं तब पर भी पन पन्द्रह रुपये तक दीजिएगा तो बोलिए और ठीक है औ ठीक है पन्द्रह रूपये ठीक है लेकिन बल्ब का काम दाम कितना लगाइएगा इलेक्ट्रिक का गारेंटी वाले का हाँ हाँ हमको दस पीस लेना है

नहीं नहीं इतना सीधा ले लीजिएगा उतना नहीं सत्तर सत्तर रुपये होता ही है नहीं नहीं सत्तर रुपये अस्सी रूपे दीजिएगा तो बोलिए नहीं तब तो देख लीजिए अपना

हेलो ठीक है तो हम बात करते हैं आप से दस मिनट में हम दा